जोंनि न'खराव गोलाव जारिमिन थानाय गोबां हारिमुवारि दोरोंफोर दं आरो बिसोरखौ दासिमबो जोंनि न'खराव फालिनाय जायो आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन जेरै जोंनि न'खराव बैसागो मागो एबा खाति गासा फोर्बोफोराव बाथौ फुजा होनाय जायो आरो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय समावबो बाथौ फुजा होनानै बाथौ फुजा होखांनायनि उनाव ओंखाम गोरलै जानाय जायो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय समाव न'खरनि बाइ बाहागिफोरखौ लेंहरनानै एबा गासिबो न'खरनि मानसिफोर गासिब्बो जमायैनो ओंखाम गोरलै जानाय फोर्बोखौ फालिनाय जायो आरो बे फोरबोआ गोदोनि समनिफ्रायनो जोंनि न'खराव सोलिबोगासिनो दं आरो बे फोर्बोखौ फालिलांबाय थानाय जागोन बेबायदिनो जोंनि न'खराव गोलाव जारिमिन थानाय आरो गोबां दोरोंफोर दंबावो जेरै बैसागु समाव फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गासिबो न'खरनि मानसिफोरा बाथौ खुलुमनानै एबा बाथौ फुजा होखांनायनि उनाव गेदेरआ उन्दैनो अननाय होयो एबा उन्दैया गेदेरफोरखौ खुलुमो बिदिनो गासिबो अननाय होलायो आरो बिदिनो रंजा बाजा खालामलायो एबा न'खरनि गासैबो मानसिफोरा जमायैनो रंजा बाजा खालामो आरो बेफोर गासैबो हारिमुवारि दोरोंफोरखौ जोंनि न'खराव दासिमबो फालिबाय थानाय जायो एबा फालिबाय थागोन